मैंने जो सबसे ज़्यादा ईननोवेटिव गेम खेला है वो मुझे लगा कबड्डी कबड्डी मैंने एक बार खेला था अपने यहाँ दोस्तों के साथ में कुछ समय पहले जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इन्नोरवेटिव और सबसे अलग मुझे लगा क्योंकि उसमें आपकी एक तो मतलब शरीर की भी वो ताकत वो स्ट्रेनथ चाहिए और वहीं आप को बोलते रहना है आप एक उसमें जाते हो और कबड्डी कबड्डी कबड्डी बोलना तो आपका मतलब दिमाग तौर पे भी और शरीर तौर पे भी दोनों तरह का वो गेम है जिसमें आपको है ना मतलब अपने उसके ऊपर वो रखना है हिम्मत से और काबू से काम लेना है तो उसमें स्ट्रेनथ का भी काम है और फ़िज़िक का भी काम है अपने शरीर की ताकत का भी बहुत काम है उसके अंदर और कबड्डी मुझे जो गेम है वो बहुत इन्नोवेटिव और अलग लगा और ये खेल मैंने खेला है एक ही बार खेला है जब और ये खेल मुझे बहुत अच्छा लगा उसको खेल कर और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जो गेम है वो भी अपने जगह ठीक है लेकिन कबड्डी ऐसा गेम है जो थोड़ा सा मुझे उन सब गेम से अलग लगता है